मां पंहिंजे रूम जे लाइ बाज़ारि मां चादरु वठी आयुमि पर उहा चादरु एतिरी ख़राबु निकिती जेकी सत ॾींहं में सत ॾींहंनि में हुननि जो कलर निकिरी वियो उन में रुशि रुशि थी वई ऐं हिकु हंधि त फाटी बि वई त मां तव्हांखे सलाहु इहा ई ॾींदुमि भई किथां बि दुकान खां बेडशीट न वठो या वठो त पो सुठी ब्रांडेड कंपनीअ जी वठो